पूर्णियामे अभी तो अच्छा अच्छा अच्छा चलै छै आओर गाममे कभी कभी बारिशके कारण तार सब गिरी जाइ छै तऽ जिला जिलाके सांसद जाइ छै पप्पू यादव आओर ठीक कराबै छै ठीक कराबै छै अभी तऽ ठीक छै आओर अभी ठीक ठाक चली रहल छै पूर्णियामे सब किछु जैसे कि जैसे तार सब सबकुछ नाला अलग नाला सब गाममे सब सब बनाय रहल छै यहाँ सँ जाइके आर रोड सब नया नया जैसे कि पहिले पहले पूर्णिया अरमे बहुत समय लागै छलै अभी तऽ तुरत आबि जाइ छै दस मिनट मे और मतलब गाड़ी सब अच्छा चलै छै आओर पूर्णियासँ पूर्णियाके जिलासँ जाइ छै आओर ओहीसँ मतलब सब किछु ठीक भेलै पहिले सँ आओर आओर जिलाके सांसद पप्पू यादव जाइ जाइके सब किछु ठीक करेलकै आरो